हा भेण मूंखे डुमस वञिणो आहे हिते बस मां टाइम ॾेखारे थो हीअं त अधु मुने कलाके जो पर असां वटि हेॾो टाइम कोन्हे त असांखे डुमस वञण जे लाइ घणो टाइम लॻंदो न त तव्हां हींअर ई पंहिंजी कार खणी करे हलो असांखे डुमस घुमाए अचो हली करे

हा हा हीअ डुमस जो नालो ॾाढो ॿुधियो आहे के हुते बीच ॾाढी सुठी आहे ऐं खाइण पीअण जी त हुते आहिनि न सुविधाऊं हा हा हा हा पकोड़ा ई सभु त असांखे ॾाढो वणंदो आहे मेगी बि ॾाढी वणंदी आहे त हलो हलूं असां डुमस हा त मतलबु नंढनि नंढनि ॿारनि जे लाइ बि आहिनि हीअं हुते घुमण में अच्छा त हलो हलूं था डुमस घुमी था अचूं अॼु हली करे ऐं कपिड़ा बपड़ा बि खणणा पवंदा हीअं हुते बीच में पेर बेर धोइणा हुजनि त हा हा हा हलो घुमणु हलूं डुमस असां असां चारि माण्हूं आहियूं चारि माण्हुनि लाइ खपे गाॾी त हा त तव्हां जी क कार ई सुठी रहंदी न कार में ई हलूं हा हले हा हलो हलो